हमें काफ़ी क़ानूनी अधिकारियों की वजह से परेशानी होती है ख़ास कर के पुलिस और वकील ये लोग ऐसे हैं कि कई बार हम लोगों को ऐसे पुलिस वाले मिल जाते हैं जो रिश्वत लेते हैं और हम अगर किसी वजह से किसी दिक्कत में फसते हैं और हम वकील या पुलिस के पास जाते हैं हम उन्हें हमारी परेशानी बताते हैं तो कई बार हमारे हमें जिनकी वजह से परेशानी होती है तो पुलिस वाले उन से पैसे ले कर उन्हीं की तरफ़ हो जाते हैं और हमारी दिक्कत को नहीं सुनते हैं और ना ही पूरे तरीक़े से काम में लिखते हैं और वकीलों का भी यही है कि हम कि कोई केस की वजह से वकील के पास जाते हैं हम उन्हें बताते हैं हमें क्या दिक्कत हुई है कैसे परेशानी है हमारा वकील अगर कम पैसे दें तो हम उसे वो हमारा केस नहीं लेते हैं हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है